दू जनवरी उन्नैस सए एकहत्तरि पाँच मार्च अठारह सए बहत्तरि आओर अठारह जनवरी उन्नैस सए तेहत्तरि पाँच अप्रैल उन्नैस सए पचहत्तरि पाँच अक्तूबर उन्नैस सए चौहत्तरि